अपना धरती पर स्त्री आओर पुरुष दुनियामे तऽ दू ही ठो शब्द अइ दुरु दू ही गो से मिलके सारा सन्सार बनल हय जे भी हय जानवर पशु पक्षी इन्सान सभकेँ दूठो जोड़ा हय बस दूगो से ही सारा सन्सार बनल हय स्त्री आओर पुरुष स्त्रीके भूमिका घरमे घरके काज काम करिके गृहणी बनके करैके अपना घरके सुख दुख बाँटैके अपना पतिके अपना बच्चाके देखभाल करैके अपना माता पिताके सास ससुरके सेवा सत्कार करैके धर्म हय आओर आओर पतिके पुरुषके पुरुषके काम हय कि बाहर से कमाके ले आके अपना घरके पालन पोषण करैके ओकर जिम्मेदारी उठाबैके ओकर व्यवस्था करैके ओकर सुख सुविधाके ध्यान रखैके काम पुरुषके हय पुरुषके काम हय बाहर से हर एक चीज कोइ भी अइसन चीज हय ओकरा कीनके ले आके घरमे अपना पत्नीके देबैके काम हय पत्नी हय अपना अच्छा से प्यार से ओकरा बनाके खियेलक पियेलक घर परिवारके देखलक आजकलके तऽ लड़की सभ स्त्री सभ घरमे भी काम कयलक आओर बाहरमे भी काम कयलक अब तऽ ओ समय नहि रहि गेलै कि घर भरमे ही स्त्री बन्हके रह गेलक आब तऽ घर आओर बाहर दुनू जगह स्त्री छायल हय धरतीके हर एक अइसन पद हय कोन अइसन पद नहि जहाँ स्त्री नहि बैठल हय हरेक पद पर स्त्री बैठल हय पुरुष से कहि जादा अच्छा स्त्रीके व्यवस्था हय आओर स्त्रीके ही मान सम्मान हय भूमिका हय स्त्रीके तऽ भूमिका देवी देवता भी हय तऽ ओहिमे भी देवीमे महादेवी जगत जननी माँ केओ लऽ कि माँ से ही सभ चीज जनम लेले हय माँ हय तब ही पुरुष भी हय पुरुष आओर स्त्री दुनूके बराबरके मुकाबला हय हम तऽ इहे कहम कि नहि स्त्री कम हय आओर नहि पुरुष कम हय जेभी स्त्री पुरुष हय दुनूके बराबरके अधिकार मिलल हय काहेकि स्त्रीके बिना नहि पुरुष रहि सकैया पुरुषके बिना नहि स्त्री रहि सकैया दुनूके मिलके ही घरके भगवानके दुनियामे सृष्टिके जेभी हय सभके आगे मुँहे संस्थान चलल हय व्यवस्था भेल हय ओकर उन्नति भेल हय यदि घरमे स्त्री पुरुष एक मत नहि हय तऽ ओ घर घर नहि हय जहाँ स्त्री आओर पुरुषके मान सम्मान एक जइसन हय बराबरके अधिकार हय ओहि घरमे खुशहाली ओहि घरमे अच्छा व्यवस्था ओहि घरके तरक्की हय जहाँ स्त्रीके अलग सोच विचार हय पुरुषके अलग सोच विचार हय तऽ ओ घर बरबाद हो गेल हय स्त्रीके कहल हय कि स्त्रिये से घर बनैया स्त्रिएसँ बिगड़ैया तऽ स्त्रीके अपना समझैके होयत कि हम अपना घरके कैसे बनाउ अपना घरके कैसे हम सुरक्षित करके रखु कही भी बिगारम तऽ हमरे घर टुटत एहि लेल स्त्रीके सोच समझके अपन घर परिवारके चलाबेके पड़ैया पुरुषके हय पुरुषके भी सोचैके पड़ैया कि हँ हम अपना घरके कैसे पालन पोषण करू कैसे अपना घरके आगे मुँहे बढ़ाउ सभ पुरुषके काज हय पुरुषके सोचै समझैके हय बस स्त्री आओर पुरुष दुनियामे दू ही शब्द हय दू ही अक्षर हय दूगो से ही सारा सन्सारके विकास होइया दुनूकेँ सहमति से दुनूके बराबर अधिकार से ही संस सन्सारके उन्नति होइया